जी हाँ मैं आयुर्वेद सिद्ध और होमियोपैथी जैसी दवाओं के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि यह अच्छी पद्धतियाँ और सबसे पुरानी पद्धति है आयुर्वेद चरन चरक संहिता के अनुसार देखा जाए तो आज की तारीख में जिन चीज़ों का इलाज़ नहीं कर पा रही है होमियोपैथिक वह इलाज़ भी करके दे रही है आयुर्वेद वह आयुर्वेद का रिज़ल्ट भले लेट हो लेकिन प्रमाणित होता है और जड़ से बीमारी को ख़त्म करते की ताकत रखता है आयुर्वेद और आयुर्वेद हमें सस्ता भी पड़ता है और आयुर्वेद की दवा मिलना काफ़ी आसान होता है क्योंकि आयुर्वेद में अधिकतर जो दवाएँ होती है हैं वह हमारी जड़ी बूटियाँ होती है जो पेड़ पौधे हैं अगर आयुर्वेद रहा तो हमारी जड़ी बूटियाँ भी रहेगी और जो हमारी पुरानी संस्कृति है वह भी कायम रहेगी इसलिए मैं आयुर्वेद को ज़्यादा पसंद करता हूँ